लेखनांत सगळ्यांत चड आव्हानात्मक जर कितें दिसता आसत जाल्यार खरें म्हळ्यार लेखकान प्रत्येक वेळार आव्हनात्मकूच आसचो पडटलो कारण लेखक हो तसो पोवपाक गेल्यार हारसो म्हणटात म्हणजे समाजांत जें कितें घडटा तें तो दाखोवन दिता की अमूक अमूक बाबा घडटा हें एकांतलें बरोबर न्ही किंवां हें अशें कित्याक घडटा वा हें अशें घडटा हेंय बी तो समाजाक दाखोवन दिता तेन्ना ताका स्वताक भान आसचें पडटलें की आपूण कितें बरयता किंवां आपूण लोकांक दिता तें सारकें आसा काय तें चुकिचें आसा जर तो चुकिची म्हायती जर लोकां मेरेन पावयता आसत जाल्यार ती सामकी भयानक गजा जावन आसा कारण जर समजात चुकून सुद्दां चुकिची म्हायती जर दुसऱ्यां मेरेन जर पावली जाल्यार हो समाज म्हणजे समाजांतले एक तर म्हणजे नाटक जावं वाचप जावं अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसा ज्यो चुकिच्यो जर गेल्यो जाल्यार चुकिच्यो लोक पळयतले आनी चुकिच्यो जर लोकां मेरेन पावलें जाल्यार तेंच घेवून ते मुखार वतले सो खूब व्हडली जबाबदारी लेखकाच्या माथ्याचेर आसता त्या खातीर लेखकान स्वता स्टडी करप लेखकान स्वता खंयच्याय विशयाचो अभ्यास करप आनी मागीरूच तें बरोवप हें खूब गरजेचें आसता रायटींग ब्लॉग्स कितलेशेच जाण आतां बरयतात म्हणजे आमी पयलीं आमकां खूब जाणां सांगताले की पेपर वाचा पेपर वाचा पेपर वाचा आतां घडये पेपर वाचप खूबशे जाणांक शक्य जायना आसत पूण अशें कितलेशे ब्लॉग्स लोकांचे आसतात ते आमी वाचपाक शकतात कितलेशे क्रिएटीव्ह ब्लॉग्स आसात ते आमी वाचपाक शकतात आमी जर सद्याक मोबायलाचो वापर करतात किंवां ह्या तांत्रीक जर युगान जर आमी रावता आसत जाल्यार ह्या सगळ्यांचो वापर करतना म्हाका तरी अशें दिसता की आमी सोशियल मिडियाचेर ज्यो कितें खबरो येतात त्या खबरांचेर सदां काळ अलर्ट रावपाक जाय ना की फक्त एंटर्टेनमेंटाचे कांय व्हिडियो येता किंवां गॅम्स येता हातूं भितर घुस्पून रावच्या परस अशें कितलेशे व्हिडियोज अश्यो कितल्योश्यो गजाली आसा ज्यो आमी पळयल्यो जाल्यार ऑनलायनूच आमकां बसल्यार कितल्योश्योच बातम्यो स्वता मेळपाक शकतल्यो लेखक हो सदांच संवेदनशीलूय आसचो पडटलो आनी खुबश्या गजालीं खातीर तो अलर्टूय आसचो पडटलो